राजस्य उत्पन्न करने के लिए हम जानवरों का उपयोग करते हैं जैसे बैल होते हैं बैलों को बाँध कर हम हल जोतने के लिए उपयोग करते हैं और इन जानवरों का उपयोग हम हमारी फ़सल को निकालने में भी करते हैं